मेडिटेट करने दा कोई तुसें गी टाइम दिक्खने दी लोड़ ऐनी ऐ जि'यां तुसें गी ठीक लगदा कि तुस दस मिन्ट बैठी सकदे ओ दस मिन्ट शांति कन्नै किसे बी जगह् उप्पर बैठी सकने आं ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा बड़े सारें लोकें जि'यां स्टार्ट जि'यां में बी स्टार्ट कीता हा जोल्लै ते में बी बड़े सारे चैलेंज्स फेस करने पे हे क्योंकि ओह्दे टाइम उप्पर केह् होंदा कि तुं'दा ना दमाक भटकी जंदा जि'यां पसीना आइया ते पसीनें उप्पर दमाक चली आ जि'यां कोई बाह्र गड्डी चला दी ऐ तुं'दा दमाक उद्धर चली आ कोई अवाज़ आई तुं'दा दमाक उद्धर चली आ ते बड़ी सारी चीज़ां होंदियां रैहंदियां ते एह्दे बिच टाइम लगदा गै ऐ जि'यां तुस स्टार्ट करगे अज्ज ते जे फोक्स कन्नै स्टार्ट करगे ते तुसें गी में आखनी आं कि तुस इक म्हीनें दे बिच एक्सपर्ट बनी जाह्गे एह्दे बिच जि'यां मेडिटेट करना स्टार्ट कीता ते तुसें अज्ज लग्गा दा कि तुसें पसीना निकला दा ते तुसें ध्यान ऐ निं देना पैह्लें ते गलती कन्नै तुसें तुं'दा ध्यान चली बी जाना ओह्दे पासै पर दूऐ दिन तुसें एह् दमाग पर रखना कि कोई बी चीज़ होऐ कोई आ दा कोई जा दा कोई बोला दा किश तुसें ध्यान ऐनी देना तुसें अपने मन दी शांति लेई तुसें अपने मन दी अवाज़ दी गै सुननी पौनी ऐ मन दी अवाज़ हून जोल्लै तुस मेडिटेट करगे ओह् तुसें गी ओल्लै गै पता लग्गनी ते एह्दे बिच बैठने दा सिटिंग आह्ली पॉवर शक्ति बी बैठनें दी शक्ति बी बधी जंदी ऐ जि'यां जि'यां तुसें गी इंट्रस्ट आवा दा कि मिगी मेडिटेशन करने दा फायदा होआ दा ऐ ते तुं'दा मन करना कि पंज मैंट होर बैठिये मेडिटेट करी लैन्ने आं क्योंकि ओह्दे कन्नै बड़े फायदे बी होंदे तुसें डेली बेसिस उप्पर फायदे होंदे गै रौहंदे क्योंकि तुसें गी जि'यां कोई लाइफ च टेंशन होई ते तुस फेस करी सकदे हो ओह्दे बड़े असानी कन्नै तुस फेस करी सकने ओ ते जि'यां फेस ते करदे ओ पर तुसें हार ऐनी मनन्नी क्योंकि जोल्लै तुस इक बारी एह्दे बिच एक्सपर्ट बनी जाह्गे तुसें गी फायदा होना क्योंकि तुं'दी रिलेक्स रैह्ना तुं'दा दमाक ते शांत रौह्ना स्वास्थ बॉडी मेडिटेट कन्नै बड़े फायदे होंदे ते जे तुस फोक्स करना चाहंदे ओ पैह्ली गल्ल ते जे तुं'दे घर ए सी आह्ला रूम ऐ खा'ल्ली ते तुस उद्धर बेहियै करो गे तां इक चीज होनी कि तुस नेचर कन्नै नेईं ओ ते मेरी सजेशन एह् ऐ कि मेरी राय एह् ऐ कि तुस सबैह्रे ना जल्दी उट्ठियै छत्ता उप्पर जाइयै जां तुं'दे घर अगर पार्क ऐ ते उद्धर बिच बैठिये जां योगा मैट ते होंदा सारें दे घर नेईं ऐ ते तुस लेइयै ओह्दे बछाइयै ते उसी पार्के बिच बेही जाओ जे जां ते छत्ता उप्पर बेही जाओ ते कोई आने निं आह्ला ते पार्क पूर्कें च बी कोई आंदा निं ऐ तुं'दे घर च ते तुस उद्धर गै बेहियै केह् करी सकने ओ कि जि'यां छत्ता उप्पर जाह्गे ते तुसें गी बैठी जाना ऐ ते तुंदा मेन फोक्स होना चाहिदा की जे मिगी पसीना आवा दा ऐ ते में अज्ज मेरा ध्यान भटकिया कल्ल तो मेरा ध्यान रखगा कि मेरा ध्यान नेईं भटकना चाहिदा ते जि'यां कोई बुला दा ऐ कुसै गी बुला दा ऐ तुं'दा माइंड उस तरफ चली जाना तुं'दी गलती निं होऐ उस चली जाना पर तुसें अग्गुआं दा ध्यान रखना कि शांत जगह् जि'न्नी होई सकदी उद्धर बैठो कि कि इक बार जे तुसें स्टार्ट करी ओड़ेआ शांत जगह् बैठना ते ना तुसें ई अवाज़ आनी कोई ते जे माल नेईं ऐ उस स्हाब दा ते तुस इक गल्ल करी सकदे हो कि जिद्धर बी बैठे दे हो तुसें अपनी शक्ति बढ़ानी ऐ इग्नोर सारी चीज़ां साइड रक्खियै तुसें अपनी तरफ फोक्स रखना अपने दमाग दी तरफ फोक्स रखना अपने स्वास्थ दी तरफ फोक्स रखना जे तुस अपनी सांस दी तरफ फोक्स रखगे तुं'दी साह् बाह्र आ दा अन्दर जा दा ते साह् फोक्स करने कन्नै एह् होना कि तुं'दा जेह्ड़ा मेन टारगेट ऐ कि डिस्ट्रैक्ट होने आह्ला भड़कने आह्ला ओह् खत्म होई जाना एह् गल्ल ते बड़ी स्हेई ऐ कि तुस अपने साह् दी तरफ फोक्स करो ते जेल्लै तुस साह् दी तरफ फोक्स करगे तुं'दा घट्ट गै घ्यान जाना ते तुस मन दी अवाज़ बी सुनी सकगे